اس بات سے مجھے اس وقت کی یاد آتی ہے جب مجھے کالج سے ایک پروجیکٹ ملا تھا کہ مجھے ایک اے آئی کا سسٹم آپریٹ کرنا تھا سسٹم کو بنانا تھا تو اس کے دوران میرا جو سپروائزر تھا وہ بھی میرے لیے کچھ خاص مدد نہیں کر سکا اور معاشی کی معاشی تنگی کی وجہ سے بھی مجھے بہت سارے مشکلات سامنے آئے جیسے کہ مجھے اس کے بارے میں پڑھنے کے لیے الگ الگ جگہ الگ الگ لائبریریز میں جا کر اس کے بارے میں معلومات کرنا پڑا اور کئی سارے سافٹویر کے بارے میں انٹرنیٹ سے معلومات حاصل کی اور بالآخر میں نے ایک اے آئی سافٹویر بنا ہی لیا اس کے پیچھے مجھے محنت بہت ساری لگی اور یہ میرے لیے ایک بہت بڑا چیلینج تھا